हैलो नमस्ते भैया बोले रहे थे कि मुज़फ़्फ़रपुर से आएँ है वैशाली जिला में घूमने के लिए अच्छा जगह कोई बताईए प्लेस जो साफ़ सुथरा हो आने जाने में ठीक हो हाँ हाँ वैशाली घाट हाँ

हाँ हाँ हाँ हाँ

हाँ कितना पैसा लग जाएगा चार आदमी हाँ हाँ कितना पैसा लगेगा खर्चा बता दीजिए घूमेंगे तो मैम बता दीजिएगा यह कितना तक एवरेज लगेगा उस हिसाब से देखेंगे हाँ हाँ हाँ हाँ और बताईए और अच्छा जगह पर कहाँ कहाँ पर के वैशाली घाट हो गया और बताईए हाँ मुज़फ़्फ़रपुर से वैशाली से ठीक है हम आएँगे न तो आपसे बात करेंगे और कैसे वह तो और बाद में जी ठीक है रखते हैं कॉल भैया ठीक थैंक यू